एतए जे छै हमर जिलामे जे छै एतए देखैला मिलै छै गायनके क्षेत्रमे जे छै बहुत आगाँ बढ़ल छै आओर जहाँ तक देखल जाइ तऽ ओकरा कलाके बारेमे तऽ संस्कृतिक गायन जे छै लोकगीत लोकगीतके क्षेत्रमे जे छै हमर ई जिला जे छै काफी आगाँ छै लोकगीतके क्षेत्रमे जेना शारदा सिन्हाके गाना रहै ओ तऽ एनाकी बहुत अच्छा गायक गायिका रहियै अभी छै भी छै तऽ इम्हरको ओकरे जे छै अपन आदर्श मानि कऽ आदर्श मानि कऽ अपन जे छै गायनके क्षेत्रमे अपन योगदान दै छै आओर कलाके क्षेत्रमे जे छै एकरामे जे छै गायनमे एक सँ एक नया जे छै उँचाइके छूले छै जगहके विद्यार्थी आओर गायनके क्षेत्रमे काफी आगाँ तक गेल छै एतुका विद्यार्थी तऽ गायन जे छै बहुत अच्छा कला जे छै एतए बढ़िआँ चलै छै आओर एतुका फेमस छै